शेयर बाजार कखनहुँ ऊपरके ओर या कखनहुँ नीचाँके ओर होइत रहैत छै जाहिमे कि मतलब ओकर बढ़ाव मतलब उतार चढ़ाव अक्सर होइते रहैत छै आओर फेर डिजिटल एप्प जकर जकर अन्दर छै जेना भऽ गेल अहाँके फोन पे गूगल पे या तरह तरहके एप्प छी डिजिटल एप्प जे आगाँके तरफ बहुत भागि रहल छै आओर ओ अच्छो छै अगर कतहु खराबी छै तऽ बहुत अच्छो छै ओ एप्प आगाके लेल बहुत मतलब अच्छा एप्प छै जाहिके कारण किछु डिजिटल एप्प लोकमे बहुत आगाँ तक भागि गेल छै आओर ओ एप्प अक्सर आगाँतक भागैत रहतै आओर जेना भऽ गेल अहाँकेँ फ्लिपकार्ट मीशो आओर भी तरह तरहके एप्प छै जे डिजिटल एप्पसँ जुड़ल छै आओर बढ़िआँ एप्प छै